हैलो ओह् नमस्ते नमस्ते निखिल जी होर केह् हाल चाल बस ठीक ठाक केह् बना दा ओह् महाराज महाराज में बी बड़े दिनें दा सोचा दा यार कि किट्ठे बेहियै थोह्ड़ा मुर्गा बोतल लाई दी नी ऐ ते एह् लाई लैन्ने आं महाराज केह् सोच बचार कु'त्थें कदूं करना जेह्ड़ा भला अपना आर्यन रिजार्ट कोई निं कोई निं करी लैन्ने आं पर ओह् पर लाड़ियां औङन ते मुश्कल होई जाना चलो ठीक ऐ भी दूआ सिस्टम फ्ही चोरिया करना पौना फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं जे फिर ठीक ऐ ओके